हलो हेलो ये दिनु ट्रेवेल एजेंछी से बात कर रहे आप भईया आपके वला कैब ड्राइवर कैसे हैं भैया क्या सर्विस दे रहे हैं आप जी ये बात इस बात का समझ नहीं आ रहा है भईया एक तो आपका ड्राइवर लेट आया मुझे लेने लेट आने के बाद वो इतने गाड़ी इतने धीरे से चला रहा था मैंने उसको बोला की भाइ मेरी ट्रेन है मेरी ट्रेन है वो मानने को ही तैयार नहीं और इसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई क्या करूँ अब मैं इसका नहीं बताएं एक तो मैं जहाँ पे जाना था वहाँ पे तो जा नहीं पाया और इसकी वजह से मैं लेट भी हो गया और जो मेरी जरूरी मीटिंग थी अब वो भी चली गई मैं क्या करूँ इसका अब मुझे कुछ नहीं करना है मैं अब ये चाहता हूँ की आप मेरी धन राशि वापस करें और मैं इसका कोई भुगतान नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपके एजेंसी से बहुत निराश हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा औन आप मुझे मेरी धन राशि वापस करेंगे नहीं आप भैया ये बहुत गलत बात है एक तो आपका ड्राइवर लेट भी पहुँचा और उसके बाद ऊपर से वो धीरे भी चला रहा था इस वजह से भी मैं इतना ज़्यादा निराश हूँ नहीं भैया मुझे मेरी धन राशि वापस चाहिए और मुजे आज के बाद में आपकी एजेंसी से कोई कैब नहीं करूँगा